फरायसाफोरा फरायसालियाव बेरायनानैनो थाङोमोन आगोलावथ' जेबो खाथि खाला गारि मथर गैयामोन बांसिनानो थाबायनानैनो थाङोमोन लामाफोराबो मोजां नङामोन मोजां दलं मोजां लामा सामा बिदि गैयामोन गासिबो जमा जमा थाबायनानैनो फरायसालियाव थाङोमोन आथिखालाव फ्रायनि न'खरावनो जों सायखेल आरो गारिफोरखौ नुनो मोनो आथिखालनि फरायसाफोरा सायखेल नङाब्ला फरायसालियाव थांनो बासै आरो गारि नङाब्ला एसे गोजान लामाब्ला गारिजोंसो थाङो आथिखालनि फराय फरायसाफोरा गारि मथर सायखेल नङाब्ला जेरावबो थांनो बासै बिदिनो फरायनायफोराबो जेरावबो मोजां ओमफ्राय गुदि फरायसालियाबो मोजां क्वालिटि दंसै आथिखालाव प्राइभेट स्कुल बायदिनो गुदि फरायसालियावबो गासैबो सुबिदाफोरखौ होसै जेरै आगोलनि दिनाव जोङो से थाखोआव इंलिस फोरखौ फरायनो मोनामोन आथिखालाव से थाखोनिफ्रायनो जोङो इंलिस फोरखौ फरायनो मोनसै एनिखायनो गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो गोबां टेलेन्ट जायो जेरै प्राइभेट थाव जेरै इंराजि फोरखौ मोनो इंराजि राव फोरोङो बिदिनो गामिनि गुदि फरायसालिनि गथ'फोराबो उन्दैनिफ्रायनो इंलिस फोरखौ फरायनो हासै आथिखालाव प्राइभेट स्कुलाव होयोब्ला जोङो गोबां रांनि गोनांथि जायो गान्नाय जोमनायफोराबो गासैबो जोङो गाव गावनि खरसा खालामनानै बानायनो गोनां जायो एडमिसन लानायावबो जों गोबां रां बाहायनो गोनां जायो नाथाय गुदि फरायसालियाव फरायोब्ला गभमेन्ट गुदि फरायसालिआव फराययोब्ला जोङो गान्नाय जोमनायफोरखौबो गासैखौबो आथिखालाव फ्रीआव मोनो आरो जानो जानाय लोंनायनि थाखायबो जानायनि थाखायबो एलपि स्कुलाव गोबां सुबिदा फैयो एनिखायनो सरकारि स्कुलावबो आथिखालाव फरायसाफोरा फरायनानै जेबो उन जानानै थाया सरकारि स्कुलाव फरायनानैबो गोबां दावगानो हायो